भारताव बयजोंनो मिथिजानाय हारिमुआरि धोरोम आरो फोथायनायफ्रा भारतनि भारत दाव थानाय जोंनि जेथु खौसेथि जोंनि हारिमुफ्रा गुबुन गुबुन बे जों मोनसे बैसित समै भारतआव जेहेथु जों गान्नाय जोमन्नायफ्रा बयनिबो गुबुन गुबुन जायो बिनिखायनो बे बैसिरमै जि हारिमु बेजोंनो जोंहा मोनसे सिनायथि आरो बेजोंनो जोंनि हारिमुखौ जों बा जों भारतआ आरि होनानै जों मिथि जानाय आरो जों बयबो भारतारिफ्रा जोंनि जि हारिमु बे हारिमुखौ लानानै जोङो गाबागाव सिनायथिखौ जोङो होनानै जोङो थांबाय थादों आरो भारतनि जिथु जोंनि गबुन गुबुन हारिमु बे हारिमुखौ जोङो गुबुनखौ जों सिनायथि होनो हायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जों भारतारिखौ जों सिनायथि मोनो आरो जों भारतारिफोरा बे हारिमुखौ लानानै जोङो गोबां गोग्गानाय जों मोनो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो भारतारिफोरा जोङो खौसेथि जोङो दावगालांनो हादों आरो भारतनि जिथु गुबुन हारिमुजों जोंहा गोबां फाराग दङ मानोना जोंनि भारताव गोबां बायदिसिना हारिमु दङ खिन्थु जोङो गुबुन हादराव बेबायदि जोङो हारिमुखौ जों मोन्नो थाङा बेफोराव मोनसेल' हारिमुखौ जों मोनो जोंनि भारताव गोबां रोखोमनि राव दङ गावबागाव जोंहा जानाय लोंनाय गान्नाय जोमन्नाय बे रावफोरा दङ जोंनि भारताव खिन्थु गुबुनफोरनियाव बेबायदि जों नुनो मोना बिसिना जोंनि भारतनिख्रुइ गोबां जोंहा आला जों नुनो मोनो बिथांमोनिया खम' जों एके जोङो गान्नाय जोमन्नाय रावफोरखौ जों फ्राय नुनो मोनो खिन्थु भारताव गोबां राव दङ जानाय लोंनाय हारिमु गान्नाय जोमन्नाय बेफोर दङ बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो गुबुन हारिमुनिख्रुइ जोंहा आलादा